असांजे गुजरात राज्य जे सूरत शहर में घुमण जे लाइ त ॾाढियूं जॻहियूं आहिनि पर ॿ टे जॻहियूं अहड़ियूं आहिनि जंहिंजो नालो कोन्हे नाले सां प्रसिद्ध कोन्हनि उहा जॻहियूं पर आहिनि ॾाढियूं सुठियूं ऐं घुमण जे लाइ ॾाढियूं सुठियूं आहिनि उहा हिक त आहे सुवाली बीच हुते घुमण जो ॾाढो मस्तु आहे बीच ॾाढो सुठो ठहियल आहे ऐं क्लीन आहे हिकदमि चोखाई त एॾी सुठी आहे हुते खायण पीअण जूं सुविधाऊं त एॾियूं सुठियूं आहिनि हुते ॿारनि खे वठी करे हुते घुमण वञी था सघूं असां ॾाढो सुठो ठहियल आहे सुवाली बीच नालो कानि अथसि हुनजो एॾो पर आहे ॾाढो सुठो घुमण जे लाइ ऐं ॿियो आहे हिकिड़ो डिंडोली में फ्लावर गार्डन जिते जात जात जा गुल आहिनि ऐं ॾाढा ई सुठा आहिनि गुलनि जा वण हुते ऐं उहो बि ॾाढो ॾिसण जे लाइ आइ हुते बि वञण जहिड़ो आहे डिंडोली में फ्लावर गार्डन ऐं टियों त असांजे आसे पासे में ई हिकु ॿ गार्डन आहिनि ॾाढा सुठा आहिनि हुअ गार्डन हाणे हाणे ई अञा खुलिया आहिनि उनमें सीनियर सिटीज़न जे लाइ योगा करण जे लाइ प्लेसिस ॾाढी सुठी आहे ऐं हुते जेकियूं कसरत करण जूं मशीनियूं विधल आहिनि उओ बि ॾाढियूं सुठियूं आहिनि हुनजो लाभ असां वठी सघंदा आहियूं त सूरत में ॿ टे जॻहियूं अहड़ियूं आहिनि जंहिंजो नालो प्रसिद्ध कोन्हे पर घुमण जे लाइ इहे ॾाढियूं सुठियूं आहिनि त असां वञी था सघूं